सबसँ फायदामे मतलब उपयोग करनाइवला एप्स इन्सटाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप्प ट्विटर मैसेन्जर फेर सबसँ मतलब नुकसान मे मतलब फोन स्टोरेज फुल हो गेलै तऽ ओकराबाद ओकर डाटा क्लियर करै वास्ते ओकराके रिसेन्ट मारैलए पड़ै छै जकरा वजहसँ फोन क्लियर हो जाइ छै